हेलो हँ बोलिऔ होस्पिटल गेल ठीक छनि

हँ ओसब चीज उपलब्ध हइ सब किछु कोनो मरीज छै की भेलै हन हुनका मरीजके हो जेतनि लऽके अइऔ लऽके अइऔ इहाँ एक्सरे होयतै आओर जाँच होयतै सिटी स्कैन होयतै ओहिके बाद अहाँके पैशेन्ट पेशेन्ट स्वस्थ हो जाएत जनलियै हँ हँ बाँतर ओतर किछु खएबो करैत छै देखिऔ पूरे खाँसी होयत छै तऽ रातिके गरम पानि करके हुनका पिलैऔ जनलियै आओर ओकर देखिऔ आओर हल्दी हल्दी मिलाके रातिके आ दूध ओसब पिलैऔ ठीक हो जतै खाँसी ठीक हो जाएत बाँकी यहाँ लऽके अयबै ने होस्पिटल फेर तऽ हुनका स्पिटिङ्ग टेस्ट जनलियै करबै ने तऽ खाँसी पकड़ा जतै आओर अपने जाँचके थ्रू सब किछु हो जाएत ओहिके थ्रू दबाइ अहाँके मिलत लेबै तऽ स्वस्थ हो जतै जनलियै कहिआ अबैत छी आउ तबिअत खराब आरो बढ़ि जाएत पेशेन्टके जल्दी उपलब्ध करैऔ यहाँ अहाँ से जनलियै जबकि देखिऔ देखिऔ जतेक जल्दी करा देबै ओतेक स्वस्थ रहत नहि तऽ पेशेन्टके स्थिति खराब होयते होयते मतलब बेड पर के दै हए नऽ कातमे जतेक जल्दी स्वस्थके ठीक करबा लेबै ओत्तेक अहीँके फयदा होयत ने पैसा देखिऔ पैसा ओतबे लागत जनलियै जतेक आइ लागए काल्हि लागए पैसा तऽ ओतबे लागत लेकिन पेशेन्टके हालत खराब नहि हो जाइत छै पेशेन्टके लै के अयबै तऽ सबसे पहिले देखि लेबै पेशेन्टके हम खुद्दे देख लेबै ओहिके बाद जाँच जाँच करबाके अयथिन ओहिके बाद दबाइ आर जे होयतै अगर सर्जरी करैके होयतै तऽ सर्जरीके करबै जनलियै सर्जरी जानैत छियै सर्जरीमे ओतेक पैसा नहि लागत कमे लागत बीस पचीस हजार पलस लागत ठीक ने आबु रखैत छी रखैत छी ठीक